لکھنؤ ضلع میں بنیادی طور پر بہت سارے چیلنجز ہیں اُس میں پانی بھی ہے جنگلات بھی ہیں معدنیات بھی ہیں آلودگی بھی ہے ساری چیزیں ہیں یعنی جو بنیادی قدرتی وسائل ہیں اُن میں جو نمایاں طور پر چار چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا جن کا بطورِ خاص یہ ساری چیزیں چیلنجز میں شامل ہیں لکھنؤ ضلع کے لئے ہمارے ضلع میں پانی کے ذرائع کی اگر بات کریں تو ایک پانی تو جو سرکاری پانی ہے جو صُبح و شام گھر گھر پہنچایا جاتا ہے اور اُس کے لیے عوام کو رعایا کو منتھلی ماہانہ کچھ پے کرنا ہوتا ہے کچھ ادائیگی کرنی ہوتی ہے تو ایک پانی کا یہ ذریعہ ہے لیکن یہ سہولت جو ہے اِس سے وہی لوگ بہرہ مند ہو پاتے ہیں جن کے پاس اپنا ذاتی مکان ہے اور اُن کو جو ہے نوکری ملازمت حاصل ہے آمدنی کا ذریعہ لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرتی ہے اور جھونپڑی میں زندگی بسر کرتی ہے ایسے لوگ جو ہیں اُن کے لیے پانی ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یا تو اِدھر اُدھر بھٹکتے رہتے ہیں یا کہیں نل نظر آیا تو پانی بھر لیا نہیں تو مجبور ہیں گومتی ندی بطورِ خاص جیسے یہاں اُس کا پانی پینے پر اُس پانی کو بھر کر لاتے ہیں اُس کو پیتے ہیں ظاہر سی بات ہے ندی کا جو حصّہ کسی شہر سے آبادی سے گُزرتا ہے تو وہ آلودہ ہوتا ہے چونکہ بہت سی اُس میں گندگی ڈالی جاتی ہے طرح طرح کی اُس کی وجہ سے کیا ہے اُس پانی کو لوگ جب پیتے ہیں تو اُس کو جسم پر اُن کو منفی اثرات پڑتا ہے اور بیماریوں میں گِر جاتے ہیں حفظانِ صحت میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی ہے اب تک جو ہے حکومت اِس سلسلے میں کوششیں تو حکومت تو کرتی ہے اپنے پیمانے پر لیکن اُن پر جو عمل درآمد نہیں ہو پاتا ہے نیچے جو ادھیکاری ہوتے ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے کیا ہے حفظانِ صحت بھی ایک بڑا مسئلہ لکھنؤ کے لیے ہے اِس میں کوئی تبدیلی محسوس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ اور یہ مسئلہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے دِن بہ دِن میونسپلٹیاں جو ہیں علاقے کی اُن کو صفائی اور صفائی سُتھرائی پر معمور کیا گیا ہے اور اُس کے لیے باقاعدہ ان کو بھاری بھرکم تنخواہیں دی جاتی ہیں لیکن یوں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرتے ہیں جگہ جگہ پر آپ کو کوڑے کے ڈھیر مل جائیں گے گندگی کے انبار مل جائیں گے کُھلی ہوئی نالیاں مل جائیں گی بج بجاتی ہوئی نالیاں مل جائیں گی اور آپ کو بہت سے سیور بہتے مل جائیں گے جن کا گندا پانی سڑکوں پر بہتا ہُوا مل ملے گا راستوں میں بہتا ہُوا ملے گا آبادی میں بہتا ہُوا ملے گا جس کے نتیجے میں بہت ساری جو ہے بیماریاں وجود میں آتی ہیں طرح طرح کی وبائیں پھیل جاتی ہیں اور جس کی زد میں بچے بھی آتے ہیں بڑے بوڑھے بھی آتے ہیں کوڑے دان برائے نام کہیں کہیں پر رکھے ہوئے ہیں لیکن اِس سلسلے میں جاگرکتا و بیداری کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو بھی اُن کا جو کوڑا کرکٹ ہے جو بھی ویسٹ چیزیں ہیں اِن کو آپ کوڑے دان ہی میں پھینکیں اِس کے لیے پروگرام کرایا جائیں اور جو ہے اِس کے لیے اعلانات ہوں گلی گلی میں تو بہرحال خلاصۂ کلام جو ہے کچھ ہمارے ضلع کی جو ہے یہ اِس تعلق سے صورتِ حال کچھ بہتر نہیں ہے